ہندوستانی تفریح کے لئے جو آج جو ترقی کا جو سامان ہے وہ ہندوستان میں جو تفریح کے لئے کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر اب لوگ کیا دیکھتے ہیں یا تو انٹرٹیننگ موویز دیکھ لیتے ہیں یا فون میں کچھ ایسی کلپ دیکھ لیتے ہیں ریلس تو آج کل تمہیں پتہ ہے کہ ریلس کا زمانہ ہے اور لوگ کتنا ریلس کو پسند کرتے ہیں ارے بھائی گھنٹوں نکل جاتے ہیں ہنستے ہنستے پیٹ دکھ جاتے ہیں بچے کیا بوڑھے کیا عورتیں کیا جوان کیا فون سب سے زیادہ فون کا جو یوز ہے وہ میرے خیال سے ایک تو کالنگ کے لئے تو وہ تو اپنا اسی کے لئے ہوتا ہے کہ بھائی انفورمیشن یا کسی سے بات چیت کرنے کے لئے لیکن جو آج کل یہ جو ریلس کا جو زمانہ چلا ہے یہ اتنا تفریح کا سامان ہے کہ اس میں کئی گھنٹوں گزر جاتے ہیں ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کام چھوڑ کے تھوڑا سا مائنڈ فریش کرنے کے لئے ریل اپنا فون آن کرتے ہیں ریلس نکالتے ہیں اس میں اپنا لگ جاتے ہیں اور اپنا تھوڑا سا مائنڈ فریش کر لیتے ہیں اب تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے پہلے تو بہت تفریح کے لئے بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی کہ گیمز ہوتے تھے ہیں اور بہت ساری چیزیں کھیلتے تھے لیکن آج ڈیجیٹل زمانہ ہے اب تو ایڈوانس زمانہ ہے تو اس کے لئے تو میں تو سب سے بڑی ترقی کا سامان ریلس کو کہوں گا جیسے لوگ بناتے ہیں گانوں پر بنا رہے ہیں لپسنگ کر رہے ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں اسی سے ہندوستان میں لوگ زیادہ تر یہی پسند کرتے ہیں ریلس کو دیکھنا موبائل میں ریلس کو دیکھنے کا تو یہ چیز ہے سب سے زیادہ